नंढो नवजात बालक जंहिं महिल ॼमे थो त असांखे हुनजी ॾाढो ध्यानु रखणो पवंदो आहे जीअं उन खे असां खीरु था पियारूं पिया त हुन जो जेतिरा बि ॿासण असां यूज़ था कयूं पिया या बोटल्स यूज़ था कयूं पिया हुननि जूं या खीर लाइ हुन जो चमिचो कटोरो त उहे सभु असां गरम पाणीअ में वापसि धोई पोई रखंदा आहियूं अलॻि रखंदा आहियूं जीअं ॿार खे ॿिए के माण्हूअ जा जम्स न लॻनि पासे में साफ़ु सफ़ाई रखंदा आहियूं जिते बि ॿार खे सुम्हारींदा आहियूं त स्वच्छ जॻह में सुम्हारींदा आहियूं जीअं फ़र्शु उघंदा आहियूं त हुन में डेटॉल फ़िनायल विझी उघंदा आहियूं जीअं म माखी मछर कीली कुझु न थिए ॿार जो ध्यानु रखिजे ॿार जा नवां कपिड़ा आहिनि उहे सभु गरमु पाणीअ में धोअंदा आहियूं ऐं डेटॉल विझंदा आहियूं जीअं ॿार खे कोई बि चमिड़ीअ जो इस्किन जो इंफेक्शन न थिए रोॻ न लॻे ॿार खे ॾाढी थधि में बि न विहारींदा आहियूं जीअं एसीअ जे हेठा डाइरेक्ट न विहारींदा आहियूं छो जो ॿार खे सिधी ए सी जेका हूंदी आहे ॿार जी छातीअ ते वेंदी त ॿार खे तकलीफ़ थींदी इनकरे असां इहे जाम ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखंदा आहियूं वातावरणु शुद्ध रखंदा आहियूं साफ़ु सफ़ाईअ वारो रखंदा आहियूं ॿार जे खाधे पीते जो या सुम्हण जो या उनजे कपिड़नि जो सभ जी स्वच्छ्ता रखंदा आहियूं ध्यानु रखंदा आहियूं ॿार खे तकलीफ़ु न अचे उन लाइ पूरो ध्यानु रखणु ज़रूरी आहे ऐं ॿार खे नेट में सुम्हारींदा आहियूं ताक़ी हुन खे कोई बि मछर या किवली अची चकु न पाए वञे छो जो ॿार ॿुधाए न सघंदो आहे त असांखे ई हुन जो उपाउ करणा पवंदा आहिनि साफ़ु सफ़ाईअ जा ऐं ध्यानु रखण जा इनकरे स्थिती अहिड़ी करणु खपे की जो ॿार बीमार कॾहिं न थिए असांखे उहो पूरो ध्यानु रखणु खपे ॿार जो हंड्रेड परसंट ध्यानु रखंदासीं तॾहिं असां डॉक्टरनि जे चकरनि खां बि बचंदासीं उन में सभिनी खां पहिरों थो अचे सफ़ाई ॿार खे हमेशह स्वच्छ रख जे ॿार खे उघी पुघी उनखे मालिश करे सनानु कराए उघी पुघी पाउडर हणी करे सुठे कपिड़े में ॿधी स्वच्छ जॻह ते पलंग ते हिकदमि साफ़ु चादर विझी ऐं ॿार खे हुते सुम्हारणु खपे ॿार जो ध्यानु रखंदासीं त असांखे पंहिंजो ई कम घटिजंदो ऐं ॿार बि असांजो निरोगी रहंदो